में बोल्ला नी आं सब्ज़ी दे बारै च सब्ज़ी असें कियां बनानी ऐ पर साढ़े लुक्कड़ियां होनियां चाही दियां चुल्ल होनी चाहिदी चुल्ल बनाइयै ते अग्ग बालियै ओह्दे पर असें कड़ाटी ते भांडे बी साढ़े घर सारे होने चाहिदे न ते कड़ाटी रक्खियै ओह्दे च असें पैह्लें तेल पाना तेल पाइयै ओह्दे च जीरा पाना थोह्ड़ा मेथरें दा पानी पीह्न पाना ओह्दे च असें प्याज़ पाई देना प्याज़ पाइयै फिर ओह्दे असें उसी शैल इंया ओह् तुआहीं ताहीं करना ओह्दे बिच्चा असें फिरी ओह्दे च असें टमाटर पाई देने टमाटर गी शैल करियै गली जान ते ओह्दे बिच भी फिरी लस्सन पाना लस्सन भी शैल करियै भुज्जी जाये ते ओह्दे बिच असें फिर केह् पाना कि फिर लस्सन लस्सन होई जाये ते भिरी ओह्दे बिच असें शैल करियै भुन्नना फिर इसी मसाला जन पाना इन्ना शैल करियै भुन्नना फिर असें ओह्दे बिच हल्दी पानी जिन्नी साढ़े कोल सब्ज़ी होग असें ओह्दे उन्नी गै हल्दी पानी फिर जिन्नी थोह्ड़ी जेही ओह्दे च लून पाना मर्चां पानियां फिर ओह्दे च रंगदार मिर्च पानी फिर असें भुन्नियै शैल करियै ओह्दे बिच असें सब्ज़ी बनानी ते सब्ज़ी बनाइयै सब्ज़ी गी किश शैल करियै तड़का लाई लैना ते फिर उसी असें शैल करियै फेरा घेरा करनी ते अग्गें पिच्छें करनी सब्ज़ी अग्गें पिच्छें अग्गें पिच्छें ते शैल करियै गली जाये ते उसी परता दिंदे रैह्ना परता दिंदे रैह्ना ते जिसलै शैल करियै सब्ज़ी होई जाये सब्ज़ी बनी जाये ते ओह्दे उप्पर कोई प्लेट बगैरा देई ओड़नी जेह्दे नै साढ़ी सब्ज़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् शैल करियै होई जाये शैल करियै होई जाये ते गलना फिर कोई दौं क मिन्ट ताहीं रक्खनी असें ते फिर असें फिर उसी असें दोआरै पेई ढक्कनी चुक्कना उसी फिरी असें रेड़ा देना ते सब्ज़ी गी दिक्खना की सब्ज़ी गली जां नेईं सब्ज़ी जेल्लै गली जाये ते उसी भिरी असें बाहर तोआरना भुंञां तोआरना ते भुंञां तोआरियै ते फिर असें उसी ठंडी होई जाये ठंडी होइयै सब्ज़ी ते फिर असें ओह्दे च जीरा पाना जीरा पाइयै ते फिर ओह्दे च ओह् पाना जीरा पाना थोह्ड़ा जेहा देहीं पाना ऐं थोह्ड़ी जेही दाल चीनी पानी फिर हिंग पाना कुट्टियै शैल करियै ते फिर जिसलै सब्ज़ी इंया इंया ठंडी होआ दी होऐ फिर असें ओह्दे च उप्पर पाना ब्यून पाना जिसी धनिया उसी आक्खदे ओह् पाना ओह् पाइयै ते असें शैल करियै उसी गडकाना शैल करियै उसी गड़काना ओह् ते अलटा पलटा करना ते फ्ही दौ मिन्ट ताहीं ढक्की ओड़ना ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी साढ़ी सब्जी ऐ ओह् सोआद बनदी ते शैल खुशबू बी आंदी ऐ मसालें दी ते शैल बनाइयै ते भी अस उसी खाई बी लैने